में सोमा बोल्ला नी आं कड़कयाल दा सीढ़ा कलोनी दा बोल्ला नी सोमा दंद न कारजी असें होन केह् करना मक्कां बड्ढनियां न ते मक्कां बड्ढियै ओह् कोड़नियां ते गुड्डनियां न ते प्ही असें केह् करना बाड़ियां बुहानियां शुरू करी ओड़नियां न ते असें कनकै दे राह्ने दी त्यारी करनी ते अस बी म्हीने अस कनक राही ओड़ने कदालै जंदे कदालै जंदे मघेर च अस कनक राही छोड़ने भी ध्यारै गी अस बसाख म्हीनै अस कनक बड्ढी ओड़ने ते बसाख म्हीनै अस कनक बड्ढी ओड़ने कनक बड्ढियै बाड़ियां बुहाई ओड़ने जंदे जेठ अस मक्कां शुरू करी ओड़ने मक्कां राह्ना शुरू करी ओड़ने ओह्दे च भिंडियां लग्गी पौंदे राह्ना रौंगी लग्गाी जंदे राह्ना जेह्की जेह्की सब्जी असेंगी पता होंदा ध्यारें दी केह् सब्जी लगदी ऐ ओह्दे बा सोहा आया अस मक्कां राह्ने गुड्डनियां ते हून हून असें ओह् ते ध्यार बी आया ते हून अस बड्ढा नै आं मक्कां ते हून असें कनक राह्नें दी त्यारी करा दे आं ते ओह् पता होंदी किदा ओह् असेंगी पता होंदी असें केह् केह् रढ़दा केह् केह् राह्ना होंदा ते इस बेल्लै अस त्यारी केह्दी कराने आं मक्कां बड्ढनै दी कोड़नै दी कुट्टै दी ते भी असें केह् करना हून असें मक्का गुड्ढनियां बड्ढनियां ते कोड़नियां भी असें हून बाड़ी बुहाना शुरू करी ओड़नी ऐ ते खेती बाड़ियै च कनक राह्नी ऐ सरेआं बी राह्नी ऐ ते असें थूम बी लाना ऐ गंढे बी लाने न ते कोई सब्जी क्यौ होंदे न असें ओह्बी लाने न ते